बचपनमे जखन दादाके सङ्ग रातिमे आङ्गनमे चटाइ बिछाके बैसैत छलहुँ तऽ हुनकासंँ खगोल विज्ञानके जानकारी मिलैत छल खगोल विज्ञानके शुरुआती जानकारी दादासंँ मिलल आओर ओ आकाशमे चिन्हबैत छला जे कोन ताराके की नाम आओर हिनकर की उपयोगिता बादमे धर्म पुराण सबकेँ जे अध्ययन केलहुँ भारतीय अठारह पुराण तऽ ओ पुराणके अध्ययनमे ऋषि मुनि सब जे खगोल विज्ञानके बारेमे लिखने छथि ओकरा समझलहुँ आ आधुनिक विज्ञानमे चंद्रयाणके यात्रासंँ अठहत्तरके लगभगमे जे अठहत्तर या अस्सीके बीचमे आकाश से एक उपग्रह जे गिरय वला छल ओतयसंँ मुख्यतया खगोल विज्ञानके आधुनिक विज्ञानके भाषामे जानकारी आ शुरूआती याद